मां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रोज़ इस्तेमालु कंदो आहियां लॻभॻि रोज़ ई इस्तेमालु कंदो आहियां छो त मुंहिंजो पप्पा ॿाहिरि रहंदो आहे अफ्रीका में रहंदो आहे त असां रोज हिन जो इस्तेमालु कंदा आहियूं उन जो इस्तेमालु करे असां मुंहिंजे फादर सां ॻाल्हाईंदा आहियूं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे वीडियो कॉनफ्रेंसिंग छो त हिन सां कोई बि माण्हू केतिरो बि परे हुजे पर लॻंदो ई न आहे की उहो ॾाढो परे आहे छो त असां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे हिकु ॿिए जी शिकिल ॾिसी करे ॻाल्हायूं था त ईअं ई लॻंदो आहे भाई माण्हू साम्हूं ई वेठो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुठो ऐप आहे ऐं ॾाढो सुठो फीचर आहे ऐं मुंहिंजो त पसंदीदा फीचर आहे